میری اب تک کی سب سے خوبصورت ہائیک النگ مدن کلنگ ٹریک ہے جسے عام طور سے لوگ اے ایم کے کے نام سے بھی جانتے ہیں یہ کرسو وائز جوکہ سیادری کے علاقے میں واقع ہے وہاں پر ہے جو ناسک میں ضلع مہاراشٹر کے پاس واقع ہے یہ ہماری ریاست کی سب سے زیادہ دشوار گذار ٹریک ہے اس ٹریکنگ میں سب سے زیادہ بہترین جو منظر ہوتا ہے وہ طلوع آفتاب غروب آفتاب کا منظر ہوتا ہے کیوںکہ جب وہاں پر سورج ڈوبتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ سورج ہمارے نیچے جا رہا ہے